मूंखे शुरूअ सां ई हाड कॉपी पढ़ण वणंदो आहे हाड कॉपी में पढ़ण जॾी चाहूं तॾहिं जितां बि तव्हां बुक पढ़ी करे ने छॾूं था हुतां खां पढ़ी सघूं था चाहे केतिरो बि टाइम थी वञे जे बाक़ी कोई बि टॉपिक हाणे शुरू करूं इन पाउनि खे छॾूं त पाऊं पाऊं अ वरी अ केतिरा बि साल थी वञनि हुनखां पोइ बि तव्हां हुनमें पढ़ी सघंदा आयो जे तव्हांखे लाइब्रेरी वञिणो हुजे ऐं बिल बि इलाही टलाइ टाइप जी हाड कॉपियूं हूंदियूं आहिनि तव्हांखे कहिड़ी बि अ क़िताबु खपे या तव्हां कुझु बि कहिड़ी बि मैगज़ीन हूंदी आहे या कुझु हूंदो आहे त तव्हां हुनखे किथां बि पढ़ी करे ने जॾहिं छॾूं था पोइ भले ॿ टे साल थी वञनि तव्हां हुनखां पोइ जॾहिं ॾिसंदा आहियूं तॾहिं तव्हांखे हुतां खां हूअ शइ मिली वेंदी आहे ने तव्हां इलेक्ट्रॉनिक जेका संस्करणु हूंदा आहिनि हुनमें तव्हांखे हीअ सभु शयूं न मिलदियूं आहिनि पाक तव्हां अगरि ऑनलाइन वञी करे ने सर्च कंदासीं तव्हांखे अ ऑडियो बुक्स जेका हूंदी आहे हुनमें तव्हांखे शुरू खां ई सभु कढणो पईंदो आहे पर पर हाड कॉपी में ईअं न हूंदो आहे हार्ड कॉपी में तव्हां जितां हूअ शइ छॾंदा आहियूं तव्हांखे हूअ मिली वेंदी आहे हिन हिन कारण मूंखे हाड कॉपी पढ़णु वधारे पसंदि आहे